आङो बांसिन जोंनि बर' हारिनि जे जोहोलावफोर जोहोलावजोफोर जोंनि बर' हारिखौ गोदोनि समाव माखासे उदखारिफोरनि गादबनाय नासयनाय निफ्राय जे दावहा नांनानै जोंनि बर' हारिफोरखौ रैखाथि होबोदों आरो दा दासिम जोंनि बर' हारिया बिसिनि थाखायनायनो बिसिनि नाजानाय जि जौगानाय बिसिनि जि सेख्रिफायस हारिखौ फोथांनो थाखायनो गावसिनि जिउखौ बावनानै सोमावसारबोनाय बेफोरनि सोमोन्दै जोंनि जोहोलावजो जोहोलाव जोहोलावफोरनि सोमोन्दै आङो बांसिन लिरनो मोजां मोनो मानो होनोब्ला बिथांमोना बिथांमोननि गेदेर नाजानायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिनि जोंनि बर' हारिनि जि दानि बे थासारि जोङो बेखौ जोङो मोननो हादों गोदो बिथांमोना जुदि गोदोनि बर' हारिनि थाखाय दावहा नाङामोनब्ला जोंनि बर' हारिखो जुदि रैखा खालामा मोनब्ला जोंनि बर' हारिया दाहालागै गुबुननि हारिनि आथिं सिङाव बान्दा बैनानैसो थांनो गोनां जागौमोन आरो गोबां समाव जि जोंनो नांगौजानाय उदांस्रि जोङो जि सोलोंथाइ मोन्नायनि जि जिनि राहा जोंनि जे हान्थामेलानि राहा जोंनि जि नासयजानायनि लामा बेयो जोङो गुबुन हारिफोरजों बेफोरबायदि गोबां अनागार जि नासयजागौमोन जि सैमाबायदि सैया सैया बाहाय जागौमोन बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो जोंनि बर' हारिफोरनि जोहोलाव आरो जोहोलावजोफोरखौ बाखनायो आरो बिसोरखौ थुलुंगा खाङो बिसिनि जि मावनाय बिसिनि जि दांनाय बेफोरखौ आङो जोंनि जे जोंनि लाइमोन जोंनि जि फरायसा बर' समाज जोंनि जि गामिनि सुबुंफोर बेफोरनि गेजेराव माखासे केमफिंफोर माखासे सिखुलफोरनि गेजेराव माखासे समफोर लानानै बेफोरनि इगस्ट्रा मोनसे मोनसे बान्जायनाय एबा बिसिनि सायाव मोनसे गियान सोनाय बेफोरखौ लानो थाखाय बांसिन लुबैयो जोंनि बर' समाजाव बिसिनि दैदेनबोनाय बिसिनि जि नाजाबोनाय बेफोरनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया जिबायदि गोजौ थाखोयाव दा जोङो जायगा मोन्दों बेफोरबायदिनि थाखायनो आङो जोंनि बर' हारिनि जोहोलाव जोहोलावजो फोरखौ बांसिनै बिसिनि सोमोन्दै लिरनो एबा फरायनोबो मोजां मोनो जोंनि गेजेराव गोबां बर जोहोलाव जोहोलावजोफोरा गावसिनि जिउखौनो दानहोबोबाय बेफोरनि गेजेराव गोबां मोन्नो हायो जेरै दैमालु जोहोलाव सिखोना जोहोलाव बिरगोस्रि जोहोलाव गोबां आरो गोबां जोहोलावजोफोरखौ जों मोन्नो हाबावो समाजाव आङो बांसिनै बे जोंनि जि हारिनि जि माखासे हिस्थरि माखासे जि हारिनि माखासे जाबोनाय जाथाय आरो जोङो बेफोरखौ मिथिनानै माबोरै जोङो थियारि जानो आरो जोङो माब्रै जोंनि बर' हारिखौ दैदेनलाङो बेफोरखौ बांसिनै समाजाव खिन्थानो लुबैयो मानोना जोंनि समाजाव बेफोरखौ मिथियोब्लासो जों सांग्रांथि जानो हागोन जोङो गुबुन हारिनि नासयनाय गादबनाय सोबख'नो लानाय लामा जि बेफोरखौ जोङो नुहुरगोन आरो जों बेफोरनिफ्राय एरखेनो हागोन बेफोर बायदिनि थाखायनो आङो जि जोंनि बर' हारिनि समाज जि बर' हारिनि देरबोनाय लाइमोनफोर आरो जोंनि बर' हारिनि फरायसा जि जोंनि बर' हारिनि गामिनि आइ आफा बिदा फंबाय बेफोरनि गेजेराव माखासे गोबां समाव केमफिंफोर लानानै बेफोर बायदि जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोर जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि नि सोमोन्दै खोन्थानो खोन्थानो लुबैयो